हमरऽ इहाँके जे शिक्षा बेबस्था हइ बहुते खराब बा काहेकि ओ जे ठीक होइ ओ बाकी सरकारी इसकुलमे बढ़िआँ टीचर आओर ओकरा इनक्वायरी होइके चाही जेकि शिक्षा अगर बढ़िआँसँ बढ़िआँ भी आदमी बा तऽ ओकरा ओ बच्चाके सरकारी इसकुलमेमे पढ़ाबैके पड़ी तब जाके ठीक होइ नहि तऽ गरीब आदमी बा तऽ ओ सरकारीमे पढ़ाबैला बच्चाआरके आओर अमीर आदमी प्राइवेटमे पढ़ाबैला एहिसँ शिक्षा बेबस्था ठीक नहि होइ काहेकि हमारे हम काहेकि जे हमरऽ गाँवमे जे बा ओहिमे अमीर आदमीके बच्चा पढ़ै नहि जाइला नहि जाइला एहिलए शिक्षा बेबस्था जे अछि शिक्षा बेबस्था बा खराब हमरा सबके इहाँ हमरा सबनी पूरा बिहारमे इसको एकरा सुधारैके लेल बढ़िआँसँ बढ़िआँ इनक्वायरी होबैके चाही हमरा गाँवमे